میرے پاس پیسے بچانے کا کوئی طریقہ متعین نہیں ہے میں تو ایسے ہی بینک میں ڈال کے رکھتا ہوں یا پھر پاکٹ منی میں ڈال کر رکھتا ہوں میرے پاس ابھی نہ میچوئل فنڈ ہے نہ ایف ڈی وغیرہ ہے نہ ہی میں شیئر بازار میں نویش کرتا ہوں ابھی تو بس میں ایسے ہی اپنے پاس ہی رکھتا ہوں پیسہ